جی ہاں میرے پاس پرندوں کو اپنے گھر پچھواڑے یا باغ کی طرف راغب کرنے کے لئے بہت سے تجاویزیں ہیں جیسے میں میرے گھر کے باغ گھر کی چھت کھڑکیوں پر ایسے مٹکے یا ان کے گھونسلے بنائے رکھے ہیں جسے ان کے چھوٹے موٹے گھر بنائے رکھے ہیں جس سے چڑیا طوطے باز کبوتر چیل آرام سے ان وہاں پر رہ سکتے ہیں اور اسے اپنا گھر سمجھ سکتے ہیں اور ہاں میں ان کے لئے اناج اور پانی بھی رکھتا ہوں جیسے باجرہ مکا روٹی جو وغیرہ جو پرندے آرام سے کھا لیتے ہیں اور اس میں میں صاف و شفاف پانی بھی دستیاب ہے جسے وہ آرام سے پی سکتے ہیں